हल्लो हां जी ॿुधायो जय झूले अछा हा हा हा हा हा नालो त छा अथव भाऊ तव्हांजो अछा हा हा हा भाऊ हा हा सुञातो सुञातो तव्हांखे सुञातो अछा अछा अछा हा भाऊ ॿुधायो तव्हां हुकुमु कयो अछा हा भाऊ जे हा अछा भाऊ जितां असां असां बि मिल तां घुराईंदा आहियूं पोइ वरी थोरा थोरा जीअं दुकाननि ते ॾींदा आहियूं पोइ हं ठीकु आहे मां वरी अॻियां मिल वारे खे चवंदीसांसि भाऊ अॼु ताणी त शिकायत कोन आई आहे तव्हांखे मालु बि असां सुठो असां बि चाहींदा आहियूं जेके असां वटां सुठो मतिलबु शिकायत भले ॿ पैसा असां घटि वठूं असांजे तर्फ़ां भले वधीक वञे मिल वटि घटि फ़ाइदो मिले पर सभिनी खे सुठी शइ मिले शिकायत जो मौक़ो न मिले ठीकु आहे तव्हां कमप्लेन कई आहे त मां ॾिसंदसि ध्यानु ॾींदसि चवंदीसांसि त सुठा चांवर मिल वारे खे असांखे सुठा चांवर मोकिल भले चार पैसा तूं वधाए रख ठीकु आहे भाऊ हिकु भाऊ तव्हां इअं कयो उहो तव्हां वटि जेको मालु पियो अथव न उहो तव्हां मूंखे वापसि मोकिले छॾियो मां तव्हांखे ॿियो मोकिलियां थो उन मां तव्हां ठाहे करे इडलियूं तव्हां मोकिलियो ॾिसो उहो वणनुव थो तव्हांखे ठीकु आहे भाऊ हा हा हा उहो तव्हां वटि जेको पहिरियों वारो अथव जेको पियलु जेके सुठा कोन निकिता अथव चांवर उहे भले मूंखे वापसि मोकिले छॾियो ठीकु आहे भाऊ हा हा त हा हा ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु ओके हरिओम भाऊ हरिओम